बिहार राज्यके सान्स्कृतिक पहिचान जे छै बिहार राज्य बनलाके बहुत पूर्वसँ मिथिलाके पहिचान रहलै आओर मिथिलाके भाषा छै मैथिली जकर अपन लिपि छै इएह एकटा एहन भाषा छै हिन्दीके बाद अंग्रेजीके बाद जकर अपन लिपि छै आओर कोनो एहन भाषा नहि छै राज्यमे जकर कि अपन लिपि होइ मैथिलीके छोड़िके मैथिली हिन्दी आओर अंग्रेजीके अलावा कोइ चारिम भाषाके अपन लिपि नहि छै एकर अपन एकटा अभूतपूर्व भूमिका छै एहि भाषाके एकर अलग पहिचान छै एहि भाषा के आइसँ पच्चीस वर्ष पूर्व संविधानके अष्टम अनुसूचिमे सेहो नामित कयल गेल छै जाहिसँ कि देशके सर्वोच्च पदपर सेहो एहि भाषासँ परीक्षा दअ कऽ अभ्यर्थी बैठल छथि आओर बैठ सकै छथि मिथिलाके इएह पहिचान छै जे कि अपना आपमे एकटा अभूतपूर्व छै